आतां खेळ हो एक सगळ्यांक इमपोर्टंट गजाल म्हणटा ती आहा खेळ गांवांनी जावंकच जाय गांवांनी आतां टुर्णमेंट जातात आनी कितें स्कुलान कसले इवेंट जाता तितून गांवांतल्या भुरग्यांनी याद नू पार्टिसिपेट करूंक जाय आतां गांवान जे टुर्नामेंट जाता ते टुर्नामेंटा गांवांतले भुरगे जेन्ना खेळटले तेन्ना मागीर बाकीचे खंयचे जे लोक आहात जे त्या भुरग्यांक वळखनात तेंच्या मागीर जेवा कळटलें की हा भुरगं तेाणें ह्या भुरग्यां इतको स्कोर मारलो ह्या भुरग्यां इतके गोल मारले तेज्या वयल्यान कळटलें हा हो भुरगो हो बरो खेयटा तो अमको भुरगो बरो खेळटा कळ्ळें आतां गांवांतली चेडवां आतां जर ती चेडवो घरांत बसन रावतली जाल्यार कहा जाताला जेवा ती भायर सरतली खेळटली दुसऱ्या लोकांक कळटले म्हणजे नांव तेंचें वरयतलें मागीर ती फुडें फुडें पावतली लायफान न्हू ना जाल्यार ती थंयच उरतली तेंचें कशें जातले आतां पळोवंक गेले आतां जे टुर्णमेंट आसतात ते गांवांतल्या गांवान आसतात ते गांवांत जेवा टिमी घालतात ते टिमीनसू ते जिकता मागीर भायलां हितून तांकां वचोंक मेळट ते तांकां टुर्नामेंट जिकले वरून पयशे मेळटात त्या पयशेन शहरान जे टुर्णमेंट जाततात तेंकां मागी थंयसर वचोंक मेळटा मागीर थंयसर जिकता मागीर थंय नांव जाता अशें करून करून मागीर नांव नांव तुमचें वाडटा आतां समज आतां तूं एक खेळ खेळ्ळो क्रिकेट समज आनी तूं समज खूब बरो खेळटा तुका कोणे भायल्या शहरांतल्या भुरग्यांक पयलें मागीर तूं भायल्या शहरान वयतलो तो तुजो फ्रेंड जातलो तेज्या वांगडा आनीक चार फ्रेंड जातले तें तुका वळ लागतले मागीर ते तुजें हळूहळह नांव वयर सरतले आतां शाळेन गांवांतली शाळा आसतात तेंचे तेंचे थ्रू ते गेमी ऑर्गनायज करतात समज क्रिकेट फुटबॉल आनी कसलेले बारीक बारीक ते मागीर तुका प्रत्येक स्कुलांची गेमी आसतात तुका भायर भायर व्हरतात ते मागीर तुका दुसरे स्कुलांचे भुरग्यां वांगडा कंपटिशन करपाक मेळटा थंयसर मागीर तूं तेंच्या वांगडेन खेळटलो मागीर कोण बरें व्हडलें आहात जे लायक जे व्हडले व्हडले प्लेयर आहा ते तुका पळयतले तें पळयतले मागीर ते दुसऱ्यांक सजस्ट करतले हा बाबा हो भुरगो बरो आहा एका आमच्या क्लबान घेतलेलो बरो जाल्यार आतां थोड्या शहरांतनी कहें जाता की खुबशे गेमी आसताता पण ते गेमी कारणान थोडे प्लेयर कमी पडटा सो मागीर तांकां याद येतलें हा ह्या गांवांतलो अससो असो भुरगो आहा तो खूब बरो खेळटा सो मागीर ताका ताका आपोवपाक मेळटलें असलेले मागीर आनी तेजे फ्रेंड्स वाडटात तेंचें नांव वाडटा आतां एक एग्जांपल दिवंक गेल्यार म्हाजे एग्जांपल हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना हांव फुटबॉल खेळटालो फुडबॉल खेळोंक हांव पयली प्रॅक्टीसे स्कुलान जेन्ना खेळटले तेन्ना प्रॅक्टीसेक वयतलो मागीर स्कुलानसून आमी भायर खेळोंक वयतले दुसऱ्या गवांतल्या भुरग्यां वांगडा मागी थंयसरकां तें वळखपाक लागलें हा असो असो भुरगो आहा तो बरो खळटा मागीर तशें आमी स्टेटाक पावले नॅशनलाक पावले तो आतां एथलटिक्सा आमी एथलॅटिक्साक बरें आसलें ल्हान आसतना सो आमी पयलीं तालुका लेवलाचे खेळटाले थंयस मागीर आमी सगळें वांगडा वळख जाली जे व्हडले सर आहात जे कोच आहात तेंच्या वांगडा वळख जाली मागीर तशेंच आमी स्टेट लेवलाक पावले मागीर तेवा तेच जर सर आसलें तें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें तेंच्यांनी म्हटलें की हांव होच तो भुरगो तालुका लेवला जो आसलो तो बरो धांवलो मागीर ते बाकी सगळे तेंचे वळखीचे आसा नू तांकां सांगता मागी तुका तुजे चान्सीस वाडटा तुजे फ्युचरान बरो हें जावपाचो मागीर खंय वयर सरपाचो तुजे पेरंट्साचें नांव वयर काडपाचें वर्सगेर व्हडलो फायदो कितें शहर आसल्या भुरग्यां चांसी कम कमी मेळटात खूब कमी मेळटात आनी गांवांतल्या भुरग्यां चान्सीस खूब चड कारण जेवा जेवा टुर्नामेंट जातात न्हू गांवांतले भुरगे चड जिकतात शहरांतल्या उरयन ते चड तितके सांगनात ना की आमकां खेळान तुमी फॉकस करा चड खेळ ना थंयसर तुमी शिक्षण शिक्षण शिक्षण ते प शिक्षणाचे चड पयतात बट गांवांत कशें गांवांत आतां सांची तीन जालीं की भुरगे खेळांंक वयता खेळ ताका इतको इंपोर्टंट जाललो की तांकां खबर आहा तीन जाले तीन ते स पर्यंत सगळे भुरगे येताले आमी ते खेळटले म्हणून थंय खळ इतको बरो जाल्लो आहा म्हण थंयसल्या गांवांतले बी चड खेळान वाडटा सो म्हाज्या हिसपान खेळ हो खूब फायदेशीर आहा तांच्या भुरग्यां खातीर गांवातल्या भुरग्यां खातीर बिकॉज तेंचें नांव वाडटा खूब तेंक खूब प्रगती जाता भितन आनी पळोवंक गेल्यार कशें आहा जेन्ना मागीर जे थोडे टुर्नामेंट आसता ते खूब व्हडले आसता लाख दोन लाखांचे ते गांवानी ऑर्गनायज करतात ते थंयसर मागीर जे भुरगे धाकटे धाकटे भुरगे आहात जे बरे बरे खेळटात तांकां मागीर घेतात मागीर जे व्हडले व्हडले लोक आसतात ते मागीर ते गेमी पळोवपाक येतात तें मागीर तांकां पयतात खेळटना मागी तेंच्या मनान तो भुरगो उरता हां की हो बरो भुरगो बरो खेळटा जो हो जेन्ना भुरगो व्हडलो तांकां आमकां खेळोपाक मेळटले खंयच्या टिमीन खेळटलो अशे ते एक आसता आनी आनी एक कशें आहा की जेवा तूं भायर सरता न्हू तेन्ना तुका भायले जग कशें आसा तें कळटा जेवा भुरगो खेळपाक म्हण घरांतसून भायर सरता न्हू तेवा तो फ्रेंड्स करता कळ्ळें भायर वयता तेका बाय भायल्या लोकां वांगडा कशें उलोवप कशें वागप को रिस्पेक्ट दियप बिहेवियर कसो दवरप ही सगळें जिकन तेका मागीर कळटा ते हे समजा एक व्हडली गजाल कळ्ळें आनी तेज्या वांगडा भुरग्यांची मजा खेळान एक सगळ्या वांगडा खेळोन आपल्या फ्रेंड्सां वांगडा रावन खेळप एक वेगळीच एक मजा ती तितून एक वेगळोच हॅपिनस मेळटा भुरग्यांक त्या खातीर खेळ हो आ न्हू तो खूब फायदेशी आसा भुरग्यां खातीर